आन्दोलनके बारेमे हम बताबै छी आन्दोलन पहिने बहुत होइत रहै तऽ बहुत होइत रहै अंग्रेजसभ बहुत परेशान करैत रहै हमरा सभकेँ किएकि हमरा सभकेँ अंग्रेज सभके अपन गुलामी गुलाम बनयने छियै छियै बहुत परेशान करैत रहै किएकि हमरा सभकेँ अंग्रेज सभकेँ गुलाम बनेने छियै एखन अंग्रेजसभ जे रहै बहुत भयङ्कर भयङ्कर अंग्रेजसभ रहै अंग्रेज बहुत परेशान करने रहै नहि रहैत रहै तऽ बापू जे रहै बहुत अच्छा आदमी रहै बापूके बहुत लोक पूजा करैत रहै रहै बहुत हमरा सभकेँ सताबैत रहै बहुत हमरा सभकेँ आब तऽ हमरे सभकेँ गुलाम बनयने छियै अंग्रेजके